म्हाजो आवडीचो कलाकार अर्जित सिंह म्हाका तेजी सगळीं गाणी आवडटा ताजी चाल बरी आसता डिप्रेशनान आसल्यार टेंशन आसल्यार ताजी गाणी आयकून सुद्दां जे टेंशन आसा तें पयस वयता मनाक बरें दिसतां ताजें गाणी आयकून